मैंने कुछ समय पहले फ्लिपकार्ट से एक आयुर्वेदिक टैबलेट मँगवाई थी जिसमें लगभग दो सौ रुपए का वो दो डिब्बी टैबलेट था टैबलेट तो तीन दिन के अप्प्रोक्स में फिल्पकार्ट से डिलिवर हो गया लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब मैंने उसे स्कैन किया तो स्कैन ही नहीं हो रहा था तो इससे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में मैं जानकारी ले लिया था की अगर प्रोडक्ट स्कैन करते हुए स्कैन ना हो तो समझ जाइए प्रोडक्ट लोकल है उसके साथ ही और भी एक्स्ट्रैक्शन उस पे थे की उस पे एक मार्क का होना चाहिए ब्रैन्ड का तो वो भी नहीं था स्कैन भी नहीं हो रहा था तो फिर मैंने फ्लिपकार्ट को वो रिव्यू भेजा फीडबैक भेजा कॉम्प्लैन की कि ये प्रोडक्ट लोकल है और फिर उस के दो तीन दिन बाद पेमेंट तो मेरे अकाउंट में आ गया लेकिन उस के बाद उस उस दोनों पैकेट को फ्लिपकार्ट की तरह से कोई लेने नहीं आया तो एक तरीके से वडस एक्स्पीरियंस था मेरे लिए जो की दवाई जैसे आयुर्वेदिक दवाई जैसे प्रोडक्ट को भी लोकल वो लोग बेच रहे है तो बहुत बैड एक्स्पीरिएन्स था बहुत बुरा लगा उस प्रोडक्ट को लेकर